اردو زبان کی تاریخ کیا ہے یہ وقت کے ساتھ کیسے ابھری اور بدل گئی اردو زبان کی تاریخ مختلف روایت میں دیکھے جائیں تو دکن پنجاب دلی ان سب علاقوں سے شروع ہوئی اور یہ اسٹاٹنگ میں ابتدائی دور میں شاعری کے طور پر ولی دکنی اور دیگر بڑے بڑے شعرا بھی اس میں طبع آزمائی کیے انہوں نے فارسی سے اردو کی طرف اپنا رجحان شروع کیا اور لوگوں کے رجحان کو ادھر پھیرا یہ وقت کے ساتھ اس طرح بدلی کہ پہلے فارسی کا دور تھا عربی کا دور تھا پھر اس میں پہلے شروع میں الفاظ نئے نئے الفاظ استعمال کرنے لگے اردو کے پھر جب الفاظ کے استعمال شروع ہوئے تو پھر جملے آئے جملے سے پوری زبان بنی اور دیکھتے دیکھتے یہ شاعری اس میں شروع ہوئی شاعری کے بعد پھر جا کر کے نثر بھی اور نثر میں بھی فکشن نان فکشن سب شروع ہوا اور بہت اچھے طریقے سے ترقی کرتی گئی